हाँ जी क्या हुआ क्या क्या बताइए कितने कितने हैं पूरे मतलब क्या मतलब हुआ कि दो हैं चार हैं छः हैं आठ हैं आठ दस हैं क्या क्या टोटियाँ ख़राब हैं उसकी क्या ख़राब है पानी नहीं आ रहा है तो फिर देखो अपने आदमी को भेजते हैं वह देखेगा क्या पॉजीसन है तभी हम बता पाऍंगे कुछ अभी हम नहीं बता सकते है न आदमी आएगा वह सब चेकअप कर लेगा तो अब खर्चा जो भाई आदमी आएगा देखेगा क्या पॉजीसन है बताएगा तब उस हिसाब से खर्चा बताएंगे अभी कैसे बता दें खर्चा आपको बगैर देखे सुने कैसे खर्चा बता दिया जाए हें दाम क्या बोल रहें है हज़ार दो हज़ार भी हो सकता है चार हज़ार भी हो सकता है लेकिन अभी वहाँ की पॉजीसन देख लें क्या पॉजीसन है तभी बता पाएंगे खर्चा पूरा ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भैया आप भी परेशान होंगे हम भी परेशान होंगे क्या फ़ायदा उसका हें अभी आदमी अपने आ रहा पहुँच रहा होगा आपके पास आदमी भेज दिया हमने हाँ